हॅलो ओला कॅब हां म्हाका मडगांव हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत वचपाचें आसा हांव तुमकां म्हजे लोकेशन धाडटा हांव काणकोण एस बी आय बँकेच्या भायर उबें आसा हांवें निळ्या रंगाचें टि शर्ट घातिल्लें आसा तुमी कितल्या वेळान हांगा पावतले जाता तितले बेगीन येयात